हैलो नमस्कार नमस्कार सर में बुक दे बारे च रीडिंग दे बारे ई पता करना हा हां जी हां जी हां एह्दी हां जी कोई जनरल नालेज लेटेस्ट हां जी हां जी अच्छा अच्छा मेरे घर हीरानगर हां जी कल कल आई जाह्गा में कोई बारां बजे तक ठीक